हांवें तुमच्या रेस्टोरांतल्यान एक पिझ्झा ऑर्डर केल्लो पूण म्हाका तो कांय कारणांक लागून तो पिझ्झा रद्द करचो पोडटोलो हांव विक्रेत्या कडेन वा कंपनी कडेन परतव्याची विनंती करता